हेल्ल' अ आच्चा आं मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन नोंथांनिसिम नोंसोरनि बे जिल्लायाव दैलि मारकेट जानाय बा विकलि मारकेट जानाय बुंनो हागोन नामा नोंथाङा

आच्चा

आं माखासे मैगं गोथां लांनो सानदोंमोन दा बेखौ बाजारा मा मा दिनखालि जायोमोन बेखौसो आं नोंथांनिसिम खबर लादोंमोन

आच्चा अ

आच्चा औ औ औ दा बेयाव नोंथांमोननि बाजाराव लाफानो मैथा बांगालनो मैथा गोजानो बेफोरखौ मोनगोन ना दैलि अ आच्चा अ होनबाथ' एभैलेबोल जागोन एभैलेबोल जागोन ने होनबा अ दे अ आच्चा चा दे जागोन दे औ अ